آپ سلام ہوٹل سے بول رہے ہو میرا نام ذہین ہے جس نے آڈر بک کرا تھا تو مرغا فرائی چنگیزی اور کیا نام ہے نہاری اور کیا نام ہے چکن تکا یہ سب میں نے منگایا تھا آپ کا ہوٹل کا نصاب بڑا اچھا ہے آپ کا جو ڈیلیوری بوائے ہے وہ بڑے ٹائم پہ پہنچ گیا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے کھانا پہنچایا اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اچھا ہے اور کھانا مجھے اچھا لگا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ اچھا لگا آپ کی جو روٹی ہے وہ نرم نرم تھی آپ کی جو نہاری ہے وہ بہترین تھی آپ نے جو مطلب جتنے بھی ششٹم بھیجا مجھے بڑا بھایا تو میں آئندہ کے لیے بھی آپ سے منگوا سکتا ہوں ہمیں پسند آیا آپ کے تو آئندہ کے لیے بھی میں آپ کو سیوا کا موقع دونگا تو میں آپ سے بڑا خوش ہوں اس چیز کے بارے میں کہ آپ نے بڑا اچھا معاملہ بنا رکھا تھا